बच्चा सभ क्रिकेट खेलए लए जाइ छै से खेल करै लए जाइ छै बढ़िऑंसँ खेल करतै तब ने सरकार देतै सभकिछु फेर बच्चा सभ गरीब छै हमसभ गरीब छियै तऽ बच्चा सभकेँ देतै नहि तऽ खेल करतै ने सभ किछु आ